हैल्लो ठीक तू सना किश निं तू सना कोई निं चलने आं कैलूं जाना तू सना कुत्थे जाना पत्नीटाप चलचै हां कुत्थे जाना फ्ही तूं सना नेईं तू सना तेरा मन कुत्थे जाने ऐ उत्थै चलने आं इक हफ्ते आस्तै जन्ने आंं लाई औने आं चक्कर हां ए चल फ्ही शिमला चलने इक हफ्ते आस्तै चलचै जां कुदै होर जाना तूं सना जित्थें तेरा मन निं होर सना और वी बड़ियां जगह न जित्थें तेरा मन होऐ जाने अच्छा मिगी छुट्टी नेईं थ्होआ दी छुट्टी निं थ्होआ दी पैह्लैं हून आक्खेआ ऐ एप्लीकेशन दित्ती इक हफ्ते आस्तै हून शायद थ्होई जा कल्ल ऐ बीरवार हां कोई बी निं जन्ने आं और फ्ही किन्ने बजे जाना सवेरै जाना शाम्मी जाना तू सना सवेरे जाना शाम्मी जाना हां नेईं नेईं सनाऊगी फ्ही जिल्लै जाना होग सनाऊगी तुसें कि शाम्मी जाना जां सवेरे जाना ते बुक कराऊना निं अं'ऊ फ्ही सनाऊना तुगी टाईमा किन्ने बजे जाना चल ठीक ऐ फ्ही करना फोन बाच ठीक